पोशिल्लीं जनावरां पळोवपाक गेल्यार आमगेर चड कांयच ना पोशिल्लीं जनावरां एक कुत्रो आशिल्लो तो पळोन गेलो सो आनी आमगेर पयली आशिल्ले हांव जेन्ना धाकटे आशिल्लें तेन्ना एक गाय आशिल्ली आमगेर आनी ती मागीर हांव व्हडलें जाता जाता तिका पळोवपाक कोण नाशिल्लो सो ती मागीर विकली सो आमच्या मामागेर आसा खूब आसा गोरवां पोशिल्लीं आनीक सुणो लेगीत आहा कुत्रो हो कित्याक आसता घराची राखण करपाक तो म्हणचे म्हणचे आमचे वांगडा लेगीत भोंवतालो सगळ्याक भोंवता तो फाटल्यान फुडल्यान सगळ्याक नाचता गोरवां जी गोठ्यांत रावता गोरवां सकळचीं चोरोवंक व्हरता आजो आनी सांजची परत तांकां हाडटा चरोवन परत मागीर व्हरता आनी रातचीं तीं येतात आनी गोठ्यांत बसतात मागीर तेंकां खावपाक घालपाचें मागीर सकाळ फुडें गाय जर गाय आसा आनी तिका पाडूक जालां जाल्यार सकाळ फुडें मागीर दूद काडप आसता आनी तें मागीर विकप दुदाचो एक धंदो जाता हातूंत गाय गोरवां पोशिल्लीं तीं आनी म्हाका आवड आवडना अशीं ना पाळीव जनावरां पूण कुत्रो म्हाका अजिभात आवडना कित्याक तो पळयलें की लोकांक हें करता आनी तो मातसो बुरसो तांकां क्लीन दवरपाक जाय मेय्न म्हणल्यार तेंची ल्हेंव सगळ्याक पडटा म्हणून म्हाका पाळीव जनावरां चड आवडना